हेलो जय झूलेलाल हा हा हा

हा भाड़े जे लाइ जय झूलेलाल मां भाड़ो मोकिलियो थी मांव ऐं हाणे ॾिसो तव्हां एतिरो ई आहे

भई ॿ हज़ार त वधीक आहिनि महांगाई जो टाइम ऐं एतिरो थी कोन सघंदो थोड़ो भाड़ो घटायो तव्हां एतिरो वधीक आहे भाड़ो त ॿ हज़ार त भई वधीक आहे भाड़ो थोरो घटि करियो न अञा पंज सौ हज़ार घटि करियो हा उहो त मां कंदसि न न उहो त मां कंदसि पर भाड़ो थोरो घटि करियो ऐॾो भाड़ो न ॾेई सघंदासीं भई महांगाई आहे

न असां त हाणे पुराय हा पुराणा किरायेदार आहियूं पर सुञाणू बि आहियूं तव्हां अन हेॾो साल खनु ॾिठो आहे हाणे तव्हां पंज सौ हज़ार घटि करियो पोइ छाहे हिन में थोरो भाड़ो हा हा हा

हा हा ठीकु आहे हा हा न न न पोइ ठाहिराईंदासीं एग्रीमेंट भले पंज सौ घणो घटि ॾींदीमांव भाड़ो हा

हा हा हा हा हा न ध्यानु ॾींदासीं पंहिंजो पंहिंजो सम्झी माण्हू ध्यानु ॾींदो ॾींदासीं पर थोरो भाड़ो घटि कजो

ठीकु आहे हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा जय झूलेलाल